गोदो गोदाय आबौ आबैमोना आंनो ओरैबायदि सल'बाथा खिन्थादोंमोनदि जोंनि गामिया भुटान सेरनि खाथि दावथारा गामियावमोन बे दावथारा गामियावनो आं जोनोम मोन्दोंमोन आरो आबै आबौवा आंनो ओरैबायदि सल'बाथा खिन्थादोंमोन भुटान निफ्राय गंगारफ्रा गरायाव नारें बजा होनानै जोंनो होफैयोमोन आरो बिसोरो था सिमला नारें कमला बायदिसिनाखौ गरायआव बाहोनानै लानानै थाबायनानै फैयोमोन नो आरो जोंनो बयनोबो था सिमला आरो नारें होलांनानै थासिमला नारेंनि सोलायै बिसोरो माइ आइरं माइरं आरो ओंखाम जानानै थाङोमोननो गंगारफोरा जोंनो थासिमला नारें होफैनाया ओरैबायदि होफैयोमोनदि गंगारफ्रा गोदोनिफ्रायनो ओरैबायदि सैथानमोन मानि फिसा फिसा बासिखोन्दा बासि खोन्दाखौसो होफैयोमोन नो आरो आबै आबौआ बेबायदि होननानै बुङोमोन आरो जोंनिफ्राय बिसोरो माइ आरो ओंखाम बिसोरो लानानै थाङोमोन नो आरो बिसोरो थांनाय समाव लामायाव जानो होन्नानैबो ओंखामखौ गावसिनि बे हेबनाय थकलनि बायदि मोनसे खांसि बायदि दं आरो बेयाव लानानै थाङोमोन नो आरो बिसोरो थाबाय लांनाय समाव लामायाव बेखौ जानानै जिरायनानैसो गावसिनि नांलाव हाजोयाव थांफिनोमोन नो आरो बेबायदि होन्नानै आबौ आबैया जोंनो खिन्थायोमोन थारमानि गंगारफ्रा थाबायनानैसो जोंनि जायगायाव फैयोमोन आरो थाबायनानैसो बिसोरो थांफिनोमोन बेबायदिनो जोंनि बर'फोरजों थांलाय फैलाय खालामनाय हुदा दंमोननो आरो बिसोरो गोदोनि दिनाव थामानि एगदम जामा गान्नानै फैयोमोन नाथाय जों दा नुबाय आथिखालाव गंगारफोरा दा जामा गान्नाय गैला ओरैबायदि सोलायबाय सेन्च जाबाय बिस्रो दा लंफेन गस्ला गानो बिसोरो गोदोनि दिनाव खानाय थबस्र' थबस्र' हास'वामोन दानि दिनाव बिस्रो खानायखौ गोलाव गोलाव लायो मानो होनोबा बिस्रो गोदोनि बायदि गंगार नोंला दानि बायदि गंगारसो बेबायदि सल'बाथाखौ खिन्थानानै आंहा दा सोमो नाङोदि गंगारफ्रालायनो गोदो खानाय खान्द' खान्द' आरो नारें बानानैसो गरायाव बानानैसो होफैयोमोन नो आबै आबौवा खोन्थायोमोन नाथाय दा नुबायदि गंगारफोरखौ ओरैबायदि पिसिलिटि याव फैयो बिसोरो गान्नाय जोमनाय स्थेन्दाराव फैयो आरो बिसोरो खानायखौबो एगदम गोलाव गोलाव लायो आरो बेखौनो आङो दा सेन्च जानाय नुबाय आरो गंगारफोरखौ सल'बाथानि आबै आबौ खोन्थानायनिफ्राय